हमारे यहाँ उत्तर प्रदेश में त्यौहार बहुत अच्छा से मनाया जाता है और उसमें बहुत से त्यौहार मनाए जाते हैं जैसे होली हुआ दीपावली हुआ रक्षाबंधन हुआ और छठ पूजा हुआ ये सब मतलब वगैरह वगैरह सब त्यौहार मानते हैं होली में गुजिया बनता है पहले पहले होली में वो होता है होलिका दहन होता है बुकवा उकवा पिसाता है अबटन लगता है फिर होलिका दहन होता है इसके बाद फिर सुबह के बाद होली मनाया जाता है लड़का बच्चा सब होली खेलते हैं रंग डालते हैं फिर रंग डालने के बाद फिर डांस वगैरह करते हैं फिर उसके बाद डांस वांस करते हैं फिर उसके बाद नहा धोके शाम को अबीर लगाते हैं सबका लगाके पैर छूते हैं और दीपावली भी अच्छे से मनाया जाता है पहिले धनतेरस रहता है धनतेरस के दिन सब लोग बज़ार जाते हैं अपना वो सब ख़रीदते हैं बर्तन वगैरह सब ख़रीदते हैं झाड़ू वाड़ू ख़रीदते हैं फिर इसके बाद छोटी दीपावली मनाई जाती है शाम को दिया सब लोग जलाते हैं थोड़ा बहुत इसके बाद फिर दीपावली मनाई जाती है गणेश और लक्ष्मी जी की पूजा होती है लड्डू वगैरह सब चढ़ता है और खाना वाना बनता है अच्छा अच्छा पकवान बनता है इसके बाद सुबह में फिर भैया दूज मनाया जाता है जिसको गोधना बोलते हैं हम लोग के यहाँ गोधना बोलते हैं सब लोग औरत भूखी रहती हैं लड़की औरत सुबह से भूखी रहती हैं दोपहर को वही वो होता है फिर इसके बाद सब नहा धोके खाना वाना खाते हैं रक्षाबंधन मनाते हैं उसमें भी रक्षाबंधन में नया नया कपड़ा सब लोग पहनते हैं भाई बहन सब अपने भाई को रक्षा बांधती हैं राखी बांधती हैं मिठाई खिलाती हैं और भाई गिफ्ट वो देते हैं साड़ी देते हैं औरत को बहन को साड़ी देते हैं लड़की को सूट ऊट मिलता है पैसा मिलता है रक्षाबंधन के त्यौहार में फिर छठ भी छठ पूजा भी होता है उसमें बहुत अच्छा उसमें भी बहुत अच्छा लगता है सब लोग अच्छा से तीन दिन का व्रत रखती हैं औरत तीन दिन भूखती हैं फिर इसके बाद तीसरे तीसरा दिन जाती हैं नदी पे अपना फल वल आता हे दिया वा सब जलाती हैं जाके पूजा करती हैं शाम को नदी किनारे सब वहीं पे जाके पूजा करती हैं पूजा वूजा करके फिर अपना शाम को आती हैं फिर सुबह में जाती हैं फिर वहाँ पे जाके अपना दिया वा जलाती हैं पूजा करती हैं अच्छा से त्यौहार मनाया जाता है और नागपंचमी भी हम लोग के यहाँ मनाया जाता है उसमें पुताई लिपाई होता है घर और साफ़ सुथरा होता है और दूध और लावा नाग देवता को चढ़ाया जाता है तब पूजा होता है अच्छा अच्छा खाना बनता है नवरात्री मनाया जाता है नवरात्री में नौ दिन तक दिया उआ जलाते हैं पूजा होता है और वो नौ दिन तक वो होता है क्या बोलते हैं उसको नवरात्री में सब डांस वांस मतलब वो करते हैं क्या बोलते हैं डांडिया खेलते हैं नृत्य होता है अच्छे से सब त्यौहार मनाया जाते है हमारे उत्तर प्रदेश में बहुत अच्छा अच्छा त्यौहार मनाया जाता है उसका मान भी होता है सब लोग अच्छे से उसका मान करते हैं तीज भी त्यौहार मनाया जाता है तीज में औरत सब भूखती हैं सुबह से भूखी प्यासी रहती हैं शाम को सब लोग बैठकर पूजा करते हैं आदमी के लिए सब लोग व्रत करती हैं पूजा करती हैं इसके बाद फिर कोई निर्जल रहती हैं तो शाम को पानी नहीं पीती हैं सुबह में पानी पीती हैं घूँट के और जो निर्जल नहीं रहती हैं उसको शाम को पानी पी लेती हैं और जितिया त्यौहार है वो भी हम लोग मनाया जा मानते हैं उत्तर प्रदेश में औरत दिनभर रहती हैं रात भर रहती हैं सुबह जाके दस बजे ग्यारह बजे मतलब करके सब लोग अपना पानी वानी पीती हैं उसके बाद खाना खाती हैं करवा चौथ का भी व्रत सब रखते हैं उसका भी अच्छा से पूजा होता है आदमी के लिए सब व्रत ए सब है औरत करती हैं ये सब व्रत लड़कियाँ नहीं करती हैं लड़कियाँ शिवरात्री का व्रत करती हैं पूजा करती हैं सावन का सोमवार भूखती हैं येही सब अच्छा करती हैं सब करवा चौथ में भी अच्छा अच्छा पकवान बनता है सुबह से औरत भूखी प्यासी रहती हैं रात में अच्छा अच्छा पकवान बनाती हैं छत पे जाती हैं पुताई लिपाई करके अपना वहाँ पे पूजा करती हैं पूजा करने के बाद भगवान को चंद्रमा को अर्घ्य देती हैं फिर इसके बाद पूजा करती हैं इसके बाद फिर अपना कुछ खाती पीती हैं यही सब हम लोग के यहाँ उत्तर प्रदेश में त्यौहार मनाया जाता है अच्छा से बहुत धूम धाम से मनाया जाता है और खुशी से मनाया जाता है